मेरे अनुसार अगले दशक के लिए दुनिया में कई कई तकनीक है जो प्रभाव डाल सकती है जिसमें से सबसे एक जानी मानी चीज़ देखा जाए तो ए आई आर्टिफ़िशल इंटेलिजेंस जो कि यह एक बहुत बड़ा चीज़ आगे जा कर बन सकती है जिसका इस्तेमाल आजकल गाड़ियों में भी हम देख ही रहे हैं एडास वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसके अलावा इसको स्वास्थय और शिक्षा में अगर ले कर जाएंगे तो यह बहुत अच्छी चीज़ें है ए आई से ए आई का ए आई के जो जो उपकरण हैं और जो उसका उपयोग हुआ उसको लोगों को लाइफ़ जीने में और ईज़ी हो गए और हमारे जीवन में बहुत आसानी होगी और बहुत सारे ऐसे अच्छे प्रभाव उसके पड़ेंगे जिससे हमें कई सारी चीज़ें करने में आसानी होगी और हम बहुत सारी चीज़ें हम बहुत अच्छी तरीके से और जितना इंसान अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं उतनी अच्छे तरीके से और उतने एग्जे़क्ट हम कर सकते हैं ए आई की मदद से वहीं अभी ए आर ए आर टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा प्रगति पर है जिसकी वजह से हम शिक्षा और जो हमारा शॉपिंग है या इंडस्टी है लाइक ओ ई कॉमर्स जो इंडस्टी है इन सभी चीज़ों में भी हम बहुत सारी चीज़ों का यह सारी चीज़ों को भी आसानी कर देगा आसान कर सकता है वी आर उसमें कई सारी ऐसी टेक तकनीक है जिन पर तेज़ी से विकास हो रहा है और यह बहुत जल्दी बहुत अच्छे है जैसे होम फ़िटनेस आजकल लोग उसका भी बहुत यूज़ कर रहे हैं घर पर व्यायाम के लिए अलग अलग आपको आपका सिस्टम से आपको आपके सिस्टम पर ही आपको पता चल जाता है कि आपको किस तरह के व्यायाम करने चाहिए आपके लिए क्या अच्छा होगा इसी तरीके से यह टेक्नोलॉजी भी बहुत बढ़ रई है वहीं आजकल एन एल पी लैंग्वेज नैचुरल लैंग्वेज ट्रांसले शन आजकल लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं जिसमें मशीनों को हमारी बातें समझाने में बहुत ईज़ी है ईज़ी जो रहे जिससे मशीन हमारी बातें हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में समझ सके जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत तेज़ी से इन चीज़ों पर विकास चल रहा है वहीं अभी एक क्वांटम कम्प्यूटर जो कि अब हमारी समस्याओं को यह हमारी कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा तीव्र गति से यह बहुत जल्दी कर सकता है और बहुत आसानी से बहुत फ़ास्टली उसपे वर्क करके हमें बहुत मिनी सेक माइक्रो सेकेंड्स में हमारे रिज़ल्ट ला सकता है और बहुत उपयोगी चीज़ हैं अभी यह इस्टार्टिंग फेज़ में है बट अगर इसमें हम कर लेते तो हमारे कहीं काम बहुत ज़्यादा ही ईज़ी हो जाएंगे अभी वहीं एक रोबोटिक्स भी एक इंडस्ट्री है जो अभी बहुत है अगर रोबोटिक्स इंडस्ट्री और अगर ए आई को मिला दिया जाए तो हम सोच भी नहीं सकते इतनी आगे तक हम जा सकते हैं हमारे कहीं काम बहुत सारी चीज़ें इतनी ईज़ी हो जाएगी ख़ास कर के मेडिकल फ़ील्ड के लिए कहीं सारे इतने ईज़िली चीज़ हो जाएगी और इंसानों को भी बहुत ईज़ी होगा हर चीज़ों को सॉल्व करने में और बहुत सारी हमारी परेशानियाँ और बहुत सारे सोल्यूशन हमें इसमें मिल जाएंगे